हेलौ बस ड्राइवर बात कर रहे हो क्या आप कैसी गाड़ी चला रहे हो हैं नहीं आप चला कैसे साइड में कट मारते हुए जा रहे हो इतनी तेज़ चल रही हो नहीं हमारे पास भी गाड़ी है हमको भी पता है कैसे चलती है गाड़ी हँ आराम से चलाइए न हाँ ड्राइविंग सीट में बैठ गई अपने आप को क्या समझ ली हो तुमने इसलिए बोल रहा हूँ आराम से चलाओ ठीक है गाड़ी ठीक है आराम से चलाना लेकिन अब से है न हाँ